اردو زبان کو لوگ اپنی شناخت اور تعلق کے احساس کے اظہار کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں ثقافتی ورثہ اردو زبان کا استعمال لوگوں کو ان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے سے جوڑتا ہے یہ زبان شاعری ادب اور قدیم داستانوں کا خزانہ ہے جو لوگوں کو ان کی ماضی کی شناخت سے مربوط کرتی ہے اردو ادب اور شاعری اردو زبان کی شاعری اور ادب میں محبت فلسفہ اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کا اظہار کیا جاتا ہے یہ لوگوں کو ان کے جذبات اور احساسات کے اظہار میں بھی مدد دیتی ہے